गाड़ीके एखन गाड़ीवला जे यए ड्राइभर जे कोइ साटा बनबै छै एखन जेना लगन छै तऽ लगनमे एगो साटा नहि बनायत ओ तीन तीनगो साटा बनाए लेत आ अहाँ जँ ओकरा फोन करबै हौ गाड़ी लए कऽ आबह गाड़ी लए कऽ आबह देर भए रहल छै तऽ ओ कहत कि हाँ हैया अयलहुँ फल्लाँ गाँव आबि गेलहुँ हे दस मिनटमे आबि रहल छी पाँच मिनटमे आबि रहल छी आ ओ अहाँ दस मिनट पाँच मिनटके इन्तजार करैत रहू ओ ड्राइभरके ओ ड्राइभर तऽ चलि गेल दोसर जगह ई अहाँ लग किएक आयत ओ चलि गेल दोसर जगह दोसर जगहसँ आयल तऽ चलि गेल तेसर जगह अहाँक लास्टमे आयत कि तामे अहाँके टाइम बरबाद भए गेल आब बरियाती कखन जायब कखन कोन काज करब की करब कतहु जायब पेशेन्टे यए कतहु दरभंगा लए जेनाइ यए कि कतहु लए जेनाइ यए तऽ ओ गाड़ीवला से धन्धा करै छै कि ओ टाइम बरबाद कए दै छै ओहिसँ सभ नोकसाने नोकसान भए जाइए गाड़ीवला ड्राइभरके कोनो बातके ठिकाना नहि रहैए ओ अण्ट सण्ट बतियाइत रहत आबि गेलहुँ आबि गेलहुँ अहाँ गाँव पहुँचि गेलहुँ एहिठाम आबि गेलहुँ ओहिठाम आबि गेलहुँ हैया दू मिनटमे एक मिनटमे करैत करैत ओ दू दू घण्टा टाइम लए लैए